स्हाड़े उधमपुर एरिया दे बिच खासकर डोगरी गै बोल्ली जंदी पर किश किश इलाकें दे बिच गोजरी ते लतारी बोल्ली बी बोल्ली जंदी ते अपनी मातृ बोल्ली दे प्रति स्हाड़े लोकें दी अट्रैक्शन ऐ गै ऐ पर जेह्का नमां यूथ आवा दा खासकर उधमपुर शैहर दी गल्ला करां ना मैं शैहर दे बेच्च अकैडमिएं दा जाल होने दी वजह कन्नै जां पता नी दिक्खो दिक्खी दे बिच्च पंजाह् परसैंट जां सट्ठ परसैंट नमीं जेनरेशन डोगरी कशा हटियै नेशनल लैंग्वेज गी बी प्रैफर करदी हिंदी आहलें वास्तै बी एह् पंजाह् परसैंट निक्के बच्चे ऐसे हैन ग्राएं दे बिच्च डोगरी गी बड़ा ठीक समझदे और ग्राएं दे बिच्च पंजाह् नी बल्कि सट्ठ परसैंट टोटल पापुलेशन अबादी बच्चें दे बिच ग्राएं दे बिच निक्के बच्चे बी डोगरी के बोलदे की के उंदे मां प्यो बी डोगरी बोलदे ते बच्चे बी डोगरी बोलदे ओह् स्कूलें दे बिच बी किश तंगी फील करदे की कताबां अंग्रेजी च हुंदियां टीचर्स ने जेहका पढ़ाना मास्टरें जेह्का पढ़ाना ते ओह् हिंदी च गल्लबात करदे बच्चा जेह्का घर डोगरी बोलदा उत्थै उसी लेवल अपना अपना मेनटेन करने आस्तै थोह्ड़ा जेहा किश अपने अंदर दी गल्ल बाहर कड्ढने आस्तै शर्म मसूस करदे ते केईं बारी हुन ते गौरमैंट आक्खा रदी ऐ भाई त्रै त्रै भाषां जेहकियां हैन असें स्कूलें च पढ़ानियां जेहका बच्चा डोगरी बोलना चाहंदा ते ओह् डोगरी पढ़ी बी सकदा जिस बेल्लै कताबां सलेबस दे बिच औङन ते ओह् ओह्दे बाद पता लग्गना एजुकेशन पालिसी दे तैहत ओह् क्या सारियां कताबां जेदे बेच्च स्हाड़ी साइंस टेकनालजी बी जुड़ी दी ऐ डोगरी च उपलब्ध होई सकदियां जां नेई होंदियां ऐन सिर्फ एक्क कहानी आहली कताब के तुसेंगी दित्ती जाग ते बाकी टेकनालजी जेहकियां चीजां हैन जां मैथामेटिकल साहब ते साइंस दियां जेहका स्हाड़ा इल्मी अरबी ओह् अंग्रेजी बिच गै छपे दा होग उसदे कन्नै स्हाड़े बच्चें गी केश मुश्कल आनी ऐ ते समझना कि अगर डोगरी दे बिच बी कताबां आई जान स्हाब अगर बच्चें अस्स डोगरी च समझाचै जे अपनी मातृ भाषा च समझाचै ते बच्चे चंगी चाल्लीं उसी समझी सकदे ते दुए गी समझाई सनाई बी सकदे ते पैहला पैहले ते

स्हाड़ी पढ़ाई जेहकी तां घरा गै बड़ी शैल होई जंदी ही पर अज्ज मां प्यो दी बी शायद कुछ कमजोरी ऐ जां किश तंगी होनी ऐ के अस्स बच्चें गी टाइम घट्ट देआ रदे ते बच्चे स्कूलें पर गै निर्भर रवै रदे ते स्कूलें च उनेंगी बोली लैगे बोलने आस्तै ते घर दुई लभदी ते बच्चा थोह्ड़ा असहज जेहा महसूस करदा समझदा के भाई ते मैं समझना के अस्स आम बोलचाल च अपनी गै मातृभाषा च बिल्कुल पूरी पकड़ रक्खने आं अगर आपूं चै बोलचाल रक्खचै तां ते इसी जींदा रक्खना बी ते स्हाड़ा कानूनी तौर पर बी स्हाड़ी डोगरी ऐ जेह्की तां अट्ठमें शैडयूल च शामल होई दी ऐ ते इसी संवारना इसदी सेवा करना स्हाड़ा फर्ज बी बनदा ते बच्चें गी बी आऊं प्रेरित करना की भाई डोगरी जरूर बोलो ते राश्ट्र हिंदी ते असें बोलनी गै बोलनी ऐ असें अंग्रेजी कन्नै बी जुड़ना ऐ पर ओस्स दे कन्ने कन्ने मातृभाषा गी नी भुल्लना ऐ मातृभाषा स्हाड़े आस्तै बहुत जरूरी ऐ